नोंथाङा मा सानो ना हमनो थांनाया जाबाय जोङो बेबादिनो समाव जानो ओंख्रि जानो गैथाराब्ला दै दैफ्राव थांनानै नाफोर मोनबोयोबा जोंनि बिबादिनो ओंख्रि गैयि समाव जोङो नाखौ मोनबोयोब्ला संनानै मोनजायो बेखौनो जोङो ओंख्रि महरै बाहायनानै नखराव जोङो जाज्लायनो हायो आरो बिबादिनो जोङो हमनाय समाव थांनाया थांनायाव बेबायदिनो जोङो माखासे मेथाइफोर दङ बेफोर जादों थु हाय लोगोफोर जेखाइ लाना फैहाय लोगोफोर खबाइ लाना दैसा सेराव ना हमहैनि थौ लोगोफोर बे बायदिनो मेथाइफोर दङ बेखौ रोजाबनानै बे बायदिनो गोबां ना हमग्राफ्रा हमो आरो बे बायदिनो गावजों गाव थुलुंगा होलायनो थाखाय ना हमनायाव बेबायदिनो गावबा गाव हमनानै नाफोरखौ न'फ्राव लाबोयो